हमारा ज़िला जोधपुर है और जोधपुर राजस्थान राज्य मे एक ज़िला है और राजस्थान में तो आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़ी मरुभूमि है और यहाँ पर रेगिस्तान है तो यहाँ पर बहुत उन्हे मतलब राजस्थान की जो जलवायु है वो बहुत गर्म हैं और शुष्क है यहाँ पर ज़्यादा पानी भी नहीं मिल पता तो वहाँ से ही हम बिलंगस करते हैं तो हमारा जल भी जलवायु भी ऐसा होता है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हमारा जो जलवायु है वो बहुत शुष्क शुष्क रहता है इसी लिए हम जो लोग बाहर निकल जाते हैं कभी कभी गर्म दिन में हमारा जो पैर और हमारा जो शरीर है वो काला पड़ जाता है क्योंकि ये मतलब सूर्य के वजह से सूर्य हमारा देवता है ना उनकी वजह से ये सब हो रहा है और हमें मतलब ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है और अगर मैं जलवायु के बारे में आप को बताऊँ जो हमारे जोधपुर की जो जलवायु है वो बीस से चालीस सेल्सियस डिग्री में होती है और अगर मैं स मतलब सर्दी के बात बताऊँ मतलब मिनिमम अगर हम मतलब मिनिमम अगर हम बताएं तो सोलह या बीस प्रतिशत मतलब सेल्सियस डिग्री डिग्री सेल्सियस पर जाता है लेकिन गर्मी के दिन में ये बहुत ज़्यादा चला जाता है और यहाँ पर तापमात्रा दिन के दिन में थोड़ा ज़्यादा होता है और रात के वक़्त मे यह थोड़ा घटता है और ये हमारे जीवन में क्या बदलाव लाया वो अगर हम मैं आप को बताऊँ तो हम गर्मी के दिन में सो नहीं पाते थे सूबह रहे है और ये हमें बहुत गर्म लगता है जिसकी वजह से सारे लोग अपने अपने घर मे ए सी लगा रहे हैं और कुछ कुछ लोग घूमने के लिए कहीं मतलब हमारे एरिया में कोई अच्छी सी जगह घूमने जा रहे हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हो सके इसके लिए उनको थोडी ठंड लग सकते है तो ये सब जगह को जाने के लिए वो लोग जाते हैं और थोड़ा इन्जॉय कर के आते हैं